ہندوستان کے اندر بہت سارے اہم چیلنجیز ہیں جیسے کہ عام طور پر بے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں پر نوجوانوں کے پاس تعلیم اور ڈگری تو ہے لیکن ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں تعلیم کے نام پر مان لیا جائے ٹھگا جا رہا ہے سوواری اسکولوں اور سرکاری اسکولوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے وہاں پر بچوں کو پڑھانا دشوار ہوتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہاسپیٹلس میں جو پرائیوٹ ہاسپیٹل ہیں ان میں اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ ایک غریب آدمی اپنا علاج کرانے کے لیے سرکاری اسپتالوں کی طرف جاتا ہے جہاں پر اسے بہت سارے سوالات اور رشوت خوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں ہمارے یہاں پر جس میں جو ہندوستان کے اندر اہم چیلنجیز بنے ہوئے ہیں اس کے لیے حکومت بہت طریقوں سے کام بھی کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہی ہے بلکہ بہت ساری ریاستوں میں اس طرح کے قانون لاگو ہو گئے ہیں جیسے کہ دہلی حکومت میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اس طرح کی مثالیں ہم لوگوں کو کم ہی ملتی ہیں جبکہ ایسا کرنا چاہیے تمام ریاستی حکومت کو تاکہ ہندوستان کے بچے خوب ترقی کر سکیں اور اپنا مستقبل میں اپنا نام روشن کر سکیں